پرسوں میں اپنے گھر کے پاس ماڑکیٹ گیا مجھے ایک سال کی ضرورت تھی کیونکہ مجھے ٹھنڈی لگ رہی تھی مارکیٹ کی ایک مشہور دکان دار دکان پر گیا جہاں پر میں اکثر جایا کرتا ہوں اسی طرح کی چیز لینے کے لیے میں وہ شال پانچ سو روپے میں خریدی وہ شال مجھے بہت اچھی لگی اور اس شال کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی مجھے بہت پسند آیا وہ شال میرے لیے بہت آرام دہ رہا جس کی تعریف میرے گھر کے لوگوں بھی کر رہے ہیں اس شال کو اوڑھنا اوڑھنے کے بعد پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کتنا بھاری ہے ٹھنڈ کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے